اس ٹائم جن كو سب سے زیادہ چیزیں ہیں جو سكھانے كی ضرورت ہے وہ ہے بیہیویر اینڈ آج كل اسٹوڈینٹس كے اندر سے رسپیكٹ جو ٹیچر كی ہوتی ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے بیہیویر ختم ہوتا جا رہا ہے كہ ایک بڑے كی رسپیكٹ كیسے كی جا سكتی ہے اور بڑے سے بیہیو بڑوں سے بیہیو كیا جا سكتا ہے پلس كہ جو آج كل جو لوگ ہیں وہ تیكنک پہ بہت زیادہ بیلیو كرنے لگے ہیں ٹیكنالوجی پر ان كا فوكس بہت زیادہ ہو گیا ہے تو وہ ان چیزوں سے بھی ان لوگوں كو ٹكنالوجی سے ہٹا كر ان لوگوں كو ادھر آپ كا فیلڈ ورک میں لے كر آنا چاہیے ان كو میتھ سائنس ہندی انگلش جغرافی كے ساتھ ساتھ ان كو ہمارے نیچر كے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے كس چیز كا كیسا نیچر ہے كس چیز كا كیسا نیچر نہیں ہے فیلڈ ورک میں كتنی محنت لگتی ہے اور یہ ساری چیزیں ایک اسكول كے اندر ایک سبجیكٹ ہونا چاہیے جیسا فیزیكل ہیلتھ ایجوكیشن اگر بچہ نہیں كھیلے گا تو اس كی جو فیزیكل ہیلتھ ہوگی وہ خراب ہوتی رہے گی تو اس كو بھی مضبوط بنانے كے لیے اس كو اچھا كرنے كے لیے اس كو فیلڈ میں جانا پڑے گا كھیلنا پڑے گا